میڈیا میں زیادہ تر اردو بہت آسان لفظ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ ثقیل اور بوجھل لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے چاہے ریڈیو میں ہو چاہے ٹیلی ویژن پہ ہو چاہے پرنٹ میڈیا میں ہو اردو آسان لفظ اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو آسانی مس آسانی سے سمجھ میں آ جائے اگر زیادہ ثقیل اور بوجھل لفظ استعمال کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر میڈیا کو کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا